भारतनि भारतनि मोनसेबो जायगायाव बाइकजों आं थांफेराखै नाथाय आंनो थांनो लुबैनाय जायगाया बाइकजोङा जाहैबाय लादाख लुबैनायनि जाहोना जाहैबाय बेनो लादाखनि बागै गोबांथा खोनानो मोनदों एबा मबाइलाव नुदों सोरबा लोगोफोर थांखांनायनि बिसोरनि फत'स नुदों सिनारि नुदों प्राय बे बुस्तुवानो आंखौहाय गोसो खालामदों गोबांथा बिथिंआवनो फ्राय मोजांखौनो लोगोफोरनिफ्राय आं खोनानो मोनदों आरो आंनिबो उन्दैनिफ्रायनो इस्सा माने बाइकजों आंहा गोबां इन्तारेस्त दं बाइकजों लोगोफोरजों ज' ज' थांनो फत' क्लिक लानो उन्दैनिफ्रायनो आंहा गोसो दा ओंखायनो आङो सानो ए लाइक थाबैनो मालाबा फ्रि सम जायोबा बाइक लाना आङो लादाखाव थांनो आरो लादाखजों लोगोसे बेबो केदारनाथ तेम्पोलसिमबो लं द्रायभ लानो आंहा गोसो दं बाइकजों एक्सुवेलि बाइकनि सकिंआ गोबां बुंनो थाङोबा बाइकानो आंनि क्लजेस्त फ्रेन्द बायदि मा बाइकजों टार्गेत खालामदों बाय नभेम्बर थांनो दा जायोब्ला थांनोसै लोगोफोर साब्रै साबासो लानानै बिनि भिउसखौ नायनोसै आरो उन बेलायाव थांखांबा नेक्स्तखौ नेपाल त्रिपखौबो सानदों नेपाल सिक्किम दा बेफोरबायदियाव थांनोखौ लुगैदों